मैनें अपने घर में बजाज कंपनी का पंखा ले कर आया है वह बहुत ही खराब है उसको में बहुत सा बिजली लगती है और महीने में दो दो से तीन बार वह खराब हो चुका है उसको उसको बार बार चलाने के लिए भी घुमाना पड़ता है तब वह चालू होता है और इस कंपनी के कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही खराब है उसे मैंने तीन से चार बार रिपेयर करा लिया है लेकिन उसके बाद भी वह चलता नहीं है चलता नहीं है इसलिए ये कंपनी बहुत ही खराब प्रोडक्ट सेल कर रही है इसका मार्जिन भी अच्छा नही है और ना ही यह हवा अच्छे से देता है बस थोड़ा देर चलता है और उसके बाद रुक जाता है फिर उसे घुमाना पड़ता है उसके बाद चालू होता है बहुत ही खराब पंखा है और मैं इसे बदलना चाहती हूँ अब इसे ले जाकर इसकी कंपनी में वापस कर दूंगी ये बजाज कंपनी बहुत ही खराब प्रोडक्ट सेल करती है